जोंनि दाङागुरि जिल्लायाव थानाय बारहावाया जे गाज्रि नङा मोजांआनो बेयावहाय बेयाव माने सुबुंफोरनो जे सानफ्रोमबो जोंनि जेबो खहाखौ दिन्थिया मानो नाथाय मुलाम्फा जानाय मोजां बोथोरफोरखौ बेवहाय जों नुनो मोनो जेरै आबाद मावनायाव जोंनो अखा नांगौ जायो बेखौ बोथोरखौ लानानै जे जों आबादफोरखौ मावनो हायो बिदिनो माने आंखाल जानानै थाया जोंनि अखानि बिनि मेन रिजनआनो जाबाय जोङो आ एबारग्रिन रेनफरेष्ट जेथिंबो जे फरेष्ट साग्लोबसारनानै दङ बेनिखायनो मोजां बोथोरफोरखौ जों मोननो हायो आरो गोलोम बोथोरफोरावबो जोङो जे एसेबां माने ओं गोलोमख्लायनानै थानांगौ जाया मानो होनबा जोंनि फरेष्ट बिफोरा जे जोङो बार आबहावा मोजां आबहावाफोरखौ जों मोननो हायो नांगौबायदि बारफोरखौ मोननो हायो आरो स्प्रिं सिजनफोरावबो जोङो मोजां बिदिनो बोथोरफोरखौ जों मोननो हायो जेरै जोङो